नमस्ते मेम आप मेम कथक डान्स की टीचर हैं क्या मेरी एक मदद कर सकती हैं आप मेम हम भी डान्स सीखना चाहते हैं मेम हम बचपन से अब तक हमारा सपना यही था कि हम डान्स सीखें और हम भी अपने भारत की लड़की हों और कथक डान्स करने में कोई दिक्कत तो है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेम हमारे मायके में भी हमारे घरवालों ने हम पर बंदिश लगाई सीखने नहीं दिया मेम और जब यहाँ ससुराल में शादी हो कर आई तो मेरे सास ससुर जेठ वो भी भी मना करते रहे और न सीखने का देने का कोई मौका देते जब भी भी मैं कहती थी तो वो हम पर नाराज और गुस्सा हो जाते थे लेकिन हमारे पति वो हमको थोड़ा बहुत साथ दे देते थे जब कभी अकेले में होते थे तो मेम वो उनसे अपनी मन की बात बिनती कहे देते थे तो ऊ थोड़ा बहुत समझते थे तो वो हमको आपकी मदद की जरूरत है हम मैम सोच हम मैम ये सोचते हैं कि अगर हम सीख लेंगे तो हमारी दो बच्चियाँ है तो वो भी कोई गाना बजता है तो बहुत मगन होके उस पर डान्स वो करने लगती हैं नाचने लगती हैं तो मैम हम सोचते हैं अगर हम सीख जाएँगे तो अपनी बच्चियों को भी सिखाऍंगे और मन में सब दिन एक टीस रहती थी कि हम भी सीखें हम भी बाहर निकलें हम भी मतलब कोई प्रोग्राम होता था तो दुबके से पीछे बैठे रहते हैं सबको नाचते देखते हैं तो हमारा भी मन करता है मेम ऐसा है कि हम पर डे तो नहीं आ पाएँगे फ़ीस आपकी जो भी होगी वो हम दे देंगे आपको तो बहुत बहुत मेम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो हमारी दिल की भावना समझी और मेम आपने हमको सहारा दिया हम समय से तो नहीं पहुँच पाएँगे लेकिन मैम आने की कोशिश करेंगे घर का काम निपटा के आपके पास आएँगे और मेम आप सिखाने की कोशिश जल्दी से करना ठीक बहुत बहुत बहुत बहुत धनवाद मेम नमस्ते मेम